دہلی میں جو اہم تقریبیں یا تہوار ہیں جنہیں ان کی تفریحی قدر کے لئے جانا جاتا ہے ان میں سے ہولی جیسے ہولی میں لوگ ایک دوسرے کو رنگ لگاتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں کیونکہ یہ خوشیوں کا تہوار ہے اور شیوراتری ہے اس میں شہن لوگ شیو کو یاد کرتے ہیں اس کے لئے ناچ گانے بجاتے ہیں ڈھول بجاتے ہیں اور شیو کے یاد میں وہ لوگ جھومتے رہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ لوگ جیسے ریپبلک ڈے ہے ریپبلک ڈے میں لوگ دیش کی آزادی کے طور پر اس میں جشن مناتے ہیں دیش کے جو یودھا تھے ان کو یاد کرتے ہیں ان کی سنگیت بجاتے ہیں اور اسی طرح سے مکرسنکرانتی جو تہوار ہے جو کہ ریپبلک ڈے سے پہلے آتا ہے پندرہ اگست سے پہلے آتا ہے اس میں لوگ پتنگ اڑاتے ہیں طرح طرح کے پتنگیں اڑاتے ہیں پتنگ بازی کرتے ہیں ایک دوسرے سے چیس کرتے ہیں ایک دوسرے کی پتنگوں کو کاٹتے ہیں تو اس طرح سے لوگ ہر تفریحی وہ تہوار دہلی کے اندر مناتے ہیں